आङो गोदो बर'फोरा मा मा बाहायो बेनि सायाव बुंनोसै आरोखि बिनि फिननायखौ माबा गथ'फोरनो गिदिर बाबो फिसाफोर बाबो गथ'फोराबो जेनेबा गगा मोनोब्ला बिदिनो मैगं बायदिसिना हाग्रानि मैगं खांबाय मैगं खांनानै दा हाग्रायाव मा मैगं दङ बेखौ खांनानै माबायो आरोखि आं बुंनोसै मैगं खांनायखौ हाग्रानि जा मैगं दं उसुमै राजा दं उसुमैनिफ्राय खिफि बेन्दों दं ओमफ्राय मानि मुनि ओमफ्राय खानसिंसा ओमफ्राय बिदिनो लिबु बिलाइ एसे होयो ओमफ्राय थालिरनि गांखं एसे हाना होयो ओमफ्राय सब खांबाय एकस' आटथाना बेसिबांबा मुलि खांनांगौ आरोखि गागा मोनबा गथफोरबाबो गिदिरफोर बाबो गगा मोनबा ओमफ्राय खांनानै दाना ज' खालामनानै माबाबाय आरोखि संबाय संनानै जिरा मस्ला बानलु होबाय दाउ बेदर फिसा दाउ सिथारनानै बाबो होजाबाय ना गोरान बाबो होजाबा आथिं खर' बाबो होजाबाय बिदिनो फुदुंनानै होयो आरो फुदुंना होनानै आरो बिदिनो मोनबाय ओमफ्राय मोननानै गथफोरनोबाबो गिदिरफोरनोबो जाबाय जानानै बै मोनसे संनायावबो आरोखि मोनसे थालांदो संनायाव सबखा बरि होनाय दं आरोखि बे सबखा बरि होननायखौबो होफानांगौ थरनै होनांगौ आरोखि बे सबखा बरिआव जादों सबखा बरिया बे मा होनो जिरा मस्ला फानग्रा अजा माबानाव दखानाव दं आरोखि बे जिरा मस्ला दखान फाननायफ्रावनो मोनो माबाखौ सबखा बरिखौ बे सबखा बरिखौ बे गरम मस्ला फानग्रायाव मोनजोबो मोननानै बेखौनो उनो आरोखि बेलेग हाग्रानि गुबुना बे बाजाराव मा मैगं दं गरम मस्ला दं बेखौ नायनानै खयथा मुलि दं बेखौ देयो आरोखि देनानै ओमफ्राय देबाय माबाय उनबाय उननानै दोखो दोखो उननानै सानदुंआव फिथर फिथर खालामना सानदुंआव फोरानो फोरानना गोरा जाबाय गोरा जानानै ओंख्रिआवबो होजाबाय जाबायबो ओरैनो जाबाय थरसे गाहाम जाबाय गथ'फोरनोबो होबाय गिदिरफ्राबो जाबाय जानानै ओमफ्राय गगाफ्रा एसे मोजां मोनो गुजुनायफ्राबो मोजां मोनो आरोखि मोजां मोनबाय दाना मोजां मोनबाय मोजां मोननानै गन्थंफोराबो रुंनोसै ओमफ्राय मोनसे थांबाय ओमफ्राय दा बे आमाय मोननायावबो आमाय मोननायाबो मोनसे हाग्रायाव दं आरोखि फोनेल खुगा होननाय बे फोनेल खुगाखौ बेनदोंखौै लाबोनानै न'आव लाबोनानै जेनेबा आथिं आथिं गोदोना आखाय खाना लानांगौ ओमफ्राय बेनि सायाव मोनसेबाव सिफ्लेनानै खर'सायाव जेराव जों उन्दुदों जा गथ'फोर उनदुनाय बा हौवाफोर उनदुनाय बे खर'सायाव खुरैयाव सिफ्लेना दोननांगौ आरोखि दै एसे होनानै सिफ्लेदो सिफ्लेनानै हराव दोनदो बिनि खरसा सिदा खरसा सिदा दोननानै दाना अखा नायै नायबा लाथा लाथा जायो आरोखि आमाय मोनदोंबा बिदि आरो दाना ओमफ्राय बेखौ अखानायै गाहरनांगौ आरोखि गाहरदो ओमफ्राय दाना गाहरनानै साननै सानसेनो एसे मोजां मोनो आरोखि आखाय ख्रुब ख्रुब मोननाया बिदिनोसै आरो दाना जोबबाय